جی السلام علیکم کیا جناب خیریت سے ہیں ہوں ہاں فون کیے تھے اس لیے تو آپ کے مارکیٹ آنا تھا کیسے ہوں جی جی موبائل کے سلسلے میں آنا چاہتے تھے آپ کا بڑا عید گاہ مارکیٹ ہے نا ہاں سنے ہیں آپ کا مارکیٹ جو ہے بہت مشہور ہے وہیں جا کر کے موبائل خریدتے ہیں اور ویسے ہی آپ کا دکان کا نام دکان میں جا کر کے موبائل خریدنا بہتر ہے وہی سوچ رہے تھے جی جی جی جی اور وہاں آپ کے میں آپ کے وہاں دکان میں کون سے موبائل اویلیبل ہیں ابھی پوپو کا سوچ رہے تھے نکالنے کے لیے جی جی ہاں

جی نہیں ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہو جائے تو شام تک آ جائیں آپ کی دکان پہ پوپو کا ایک سیٹ نکال لیتے ہیں ویسے سیلفی کھینچنا یا کرنا بہت پسند آتا ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے آج چلو اس لیے آتے ہیں سام تک آنے کا لوکیشن کیا ہے ہم پورنیہ میں رہتے ہیں ہم پورنیہ میں رہتے ہیں ہاں یہاں سے کے کلو میٹر ہوگا یہاں سے پورنیہ سے بڑا عید گاہ آدھا گھنٹہ تو دیکھیے گا شام تک میں سوچے ہیں کہ آنے کے لیے

ہاں دیکھ لیں گے اور کوئی اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرا اور کوئی دیکھ لیں گے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیلو ہوں ہوں ٹھیک ہے نا آتے ہیں شام تک ٹھیک چلیے شکریہ